आगोरसिता सेगुन साल सजना बायदि बिफांफोरखौहाय फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोब्राब जायो गोलोम बोथोरावहाय बिफांफोरखौहाय हा गोजौआवहाय साज्रांआव गायनांगौ मानोना दैबानाफोरनिफ्रायहाय रैखा खालामनो थाखाय दै लोमोबा बिफांफ्रा थैयो आरो बेजों लोगोसे गोजां बोथोरावहाय बिफांआ रानस्राव जायो जेरैहाय दैखौहाय मोना बिनि थाखाय जोङो दै लुनानै होबाय थानानैहाय बिफांखौहाय फोथांनानै लाखिनांगौ जानानै फैयो